भिण्डीके पेड़ मतलब खेतमे उगाबै छलिए तऽ मतलब अपनो खाइ छलिए अपना जादा बचि जाइत रहै तऽ बेचिओ सकैत रहिए

केलाके पौधा आँगनमे लगेने छलिए तऽ ज्यादा बचि जाइत छलै तऽ बेचि लैत रहिए कदुआके भी पेड़ आँगनमे लगबैत रहिए तऽ खाइत रहिए अपनो ज्यादा हो जाइत रहै तऽ बेचि लैत रहिए करैलाके पौधा आँगनमे लगबैत रहिए तऽ खाइत रहू आओर बचि जाइत रहै सऽ दोसरोके भी दऽ दैत रहौँ फूलके भी पौधा लगबैत रहौँ तऽ अपनहु पूजा पाठ करैत रहौँ आओर दोसरो आदमी लऽ जाइत रहै

गेन्दाके भी फूल लगबैत रहौँ तऽ अपनो पूजा पाठ करैत रहौँ दोसरो आदमी लऽ जाइत रहै अड़हुलके फूल लगबैत रहौँ तऽ अपनहु करैत रहौँ पूजा दोसरो आदमी लऽ जाइत रहै